آج کا جو سوال ہے کہ کسی چیلنج بھرے کام کے وقت آپ نے اس کو کیسے سنبھالا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ کالج میں ایک بہت بڑا بیت بازی کا پروگرام منعقد ہوا چند مختلف ٹیموں میں میری اور ایک دوسری ٹیم جو تھی وہ فائنل مقابلے میں پہنچی اور جب فائنل مقابلہ جو ہے وہ شروع ہوا تو ایک بڑا چیلنج یہ سامنے آیا کہ اعلان ہوا کہ جو شعر پہلے پڑھ چکے ہیں پڑھے جا چکے ہیں وہ اب نہیں دہرائے جائیں گے ہم سب پوری ٹیم بہت پریشان ہو گئے اور میری ٹیم کے اکثر ممبران نے ہم تو ہمت ہی توڑ لی کہ ہم ہار جائیں گے کیونکہ اس لمبے پروگرام میں فائنل تک پہنچتے پہنچتے ہم اکثر شعر جو تھے وہ پڑھ چکے تھے اور ہم بہت پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا پھر اچانک میں مجھے ایک آئیڈیا آیا کہ اپنی ترکش سے آخری تیر نکال لوں اور ایسا کام کروں کہ سامنے والی ٹیم ہار جائے بس میں نے اپنی ٹیم کے ساتھیوں کو ہمت دلائی اور کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں میں سنبھال لوں گی خدا کا نام لے کر میں نے پروگرام کا آغاز کروایا اور بیس منٹ کے اس مقابلے میں میں نے اس چلا میں نے اس چالاکی سے اور دماغ کا استعمال کرتے ہوئے کام لیا کہ وہ اشعار پڑھے جس کا آخری حرف جو تھا وہ ڈ یا غ ہوتا تھا شروع میں تو سامنے والی ٹیم جو ہے وہ جواب دیتی رہی لیکن کب تک دیتی وہ جواب میں نے پے درپے غ سے اشعار گرانے شروع کیے کیوں کہ میں نے بہت پہلے اس کی پوری غزل یاد کر رکھی تھی جو کبھی نہیں پڑھی تھی تو میں نے ایک شعر پڑھ کر سامنے والی ٹیم کو آخر کار لاجواب کر ہی دیا اور میں نے اپنی عقل مندی سے اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے یہ فائنل مقابلہ جو ہے وہ اپنے نام کر لیا اور ہم فاتح قرار دیے گئے یہ بہت یادگار لمحہ تھا